ہلو جی پتا نہیں جی میری جی مل جائے گی جی فریش ہے آج ہی آج ہی آیا منڈی سے نہیں نہیں ہمارے یہاں پہ تازی ملتی ہے

بتائیے آپ کو کتنا کلو چاہیے یہ کیا کس چیز کس سبزی کا ریٹ بتاؤں آپ کو گوبھی چالیس روپے کلو ہے اور مٹر ساٹھ روپیے کلو جی نہیں یہ تازی ہے فریش ہے اتنے اتنے تو آتا ہے گاجر تیس روپیے کلو ٹماٹر آپ کو چالیس پڑ جائیں گے چالیس روپیے کلو آلو بیس روپیے کلو نہیں تازی سبزی فریش ہے کہیں پہ آپ کہیں ملے گی بھی نہیں

جی ہم ہم بھی جی نہیں کم نہیں ہوگا جی نہیں کم نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا بہت ہو جائے گا چلو دس پانچ روپیے کر دیں گے گوبھی آپ کو چالیس بتائی تھی نا میں نے پینتیس پڑ جائے گی جی ہری مٹر کا ریٹ وہی رہے گا باقی اور ہم کم نہیں کر سکتے جی ٹھیک ہے ویسے ہم ہم